السلام علیکم میم میں یہ دبئی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی میڈم میں یہیں دبئی جارہی ہوں میں اور وہاں پہ رہنا ہے میں اور میری فیملی میرے بچے ہے شوہر ہے ساس سسر ہے سب ہے پوری فیملی مل کے جا رہے تو وہاں پے رہنے کی جو سہولتیں ہیں کھانے پینے کے جیسا حیدر آباد کے پکوان وہاں پے ملتے کیا اور رہنے کے لیے کیا سہولتیں ہیں وہاں پہ آپ ذرا مجھے ڈیٹیل میں بتا دیے تو مہربانی ہوتی یہ اگر میرا ابو ظہبی ہے شارجہ ہے اور شارجہ کا دیکھنے کے لائق ہے اور اور میڈم اور کیا کیا چیزیں ہیں اور عبادت کے لیے کیا ہے وہاں پہ اور کھانے کی ڈشیز کے بارے میں بتائیے وہاں کے وہاں اور وہاں سنے سمندر بھی ہے وہاں پہ سمندر کا سین کیسا ہے کیا ہے بتائیے

شکریہ میڈم